जोंनि जायगायावथ' धर्म फुजिनायाव माबाफ्रा फालांगि खालामग्राफोरा मुलाम्फायानो जायो जेरै जोंनि खाथियावनो नै दाखालिहाय भलबम जादों ओमफ्राय बे भलबम फुजायावनो बिराथ मानसि फैयो आरो ओमफ्राय बेहायनो जेनबा बेल बिलाइ फानो प्रसाद तसाद फानो बयबो बिदिनो बिबार थिबार फानो बयबो बायो बिराथ माबानो हायो आरो बिजनेस खालामनो हायो आरो जेनबा बैसागुफ्रावबो जोङो न'खर न'खर बैसागु जानायनि सिगां जोङो माबायो जग्य होयो ओमफ्राय बेफोरावबो बिराथ बिदिनो दखानदारफ्रा बिजनेस माबानो हायो आरो मुलाम्फा जायो बयबो बायो न'खर न'खर फुजा होजोबो बयबो प्रसाद फिथाइ सामथाय बायो बिदि आरो जेरै बिश्वकर्मा बिश्वकर्मायावबो बिदिनो न'खर न'खर गासैबोआनो होजोबो बेवबो जेरै माला गारि गंफ्रामबो माला बायजोबो माला दांफा दांफा साजायो बेफोरावबो फालांगिफ्रा बिराथ मुलाम्फा आरो फालांगि खालामग्रा फ्रा आरो जेरै सरसति फुजा सरसति फुजाफ्रावबो उन्दैफ्रा गोदान गोदान जेन'बा सरसति फुजायाव गानलांनो होननानै बयबो द्रेस गोदान गोदान बायो दखना गानग्राफ्राबो जेनबा दखना बिफा बिफानाव दखना बिनोसै गोदान गोदान दखना दखना बायनोसै बिदिनो आरो रोखोम रोखोमनि फुजा आलदा आलदा फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय मुलाम्फा आरो बिश्वकर्मा आरो लोखि फुजा लोखि फुजायावबो बिदिनो न'खर न'खर जग्य होयो जग्य होनानै माबायो लोखि फुजायावबो प्रसाद फानो बिदिनो आरो आलदा आलदा रोखोम रोखोमनि गोबां रोखोमनि माबानो हायो आरो फालांगि खालामग्राफ्रा मुलाम्फा जायो गासैबो फुजायावनो आर बाथौ धोरोम बाथौ बाथौनाबो बिदिनो बिदिनो सालामि होयो बोसोराव दाउसा फारौ हायो दावसा फारौ फानग्राफ्राबो बिदिनो बे बोथोराव जेन'बा बिसोरो सालामि होनाय बोथोराव बिराथ माबानो हानसैलाय दाउदैफ्राबो बिराथ दाम जायो दैसेयावनो सालामि होनाय बोथोराव दाउसाफ्राबो बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि आलदा आलदा होयोनालाय ओमफ्राय बिसोर फालांगि खालामग्राफोरा बिराथ मुलाम्फा जायो आरो बेखिनियानो दे